آپ نے پوچھا کہ اپنے خاندان اور دوستوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرا خاندان جو ہے پڑھا لکھا ہے اپنے ملک سے جو ہے نا محبت کرنے والا جو ہے نا خاندان ہے اور میرے جتنے بھی جو ہیں نا دوست ہیں وہ پورے جو ہیں نا پڑھے لکھے ہیں اپنے ملک سے جو ہے نا وہ محبت کرتے ہیں خوشحال ہیں آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے نا مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں جو ہے نا شریک ہوتے ہیں وقتاََ فوقتاََ جو ہے نا ملتے رہتے ہیں بہرحال دوستوں میں ہمارے خاندان میں جو ہے نا ایک اچھا ماحول ہے گیٹ ٹوگیدر کے تحت جو ہے نا عید کے موقعے پہ یا بن دوسرے جو ہے نا موقعے پہ جو ہے نا ہمارا ملنا جلنا چلتا رہتا ہے